हम हेलो हँ हम मछलीवला छिए हौ मछली बेचै छी हँ ठीक ठीक मछली छै अभी मछली चलि गेलहो देखो चारि सओ चलै छौ बड़का मछली छै काँटा उँटा नहि मिलतऽ एक्को नहि हौ मछली बढ़िआँ मछली छै हँ कखे मतलब तोहरा कखन जरूरी छै हँ साँझमे छै ने अहगर जरूरी छै नहि हो जएतै कतना तोहरा जरूरी छै किए तोँ कै किलो लेबहो ओ किछु छै पार्टी उटी कि हौ पचास किलो लेबहो पचास किलो लेबहो तऽ अहगर लै रहलहो हँ तऽ मानि ले रेटो किछु कम करि देबऽ कतेक नहि बोलहो आधा आधीपर कोना चलतै तोँही बोलऽ अथीपर आबै छै बाहरसे मछली आबै छै बड़का मछली छिए बरफपर ट्रान्सपोर्ट करैमे बहुत चार्ज बैठि जाए छै ओकरामे ओहिमे बहुत छै लफड़ा हमे तऽ अपने छिए ओ ई सड़लका मरलका मछली नहि छिए जेना तलाब मलाबवला अगल बगलके अप्पन नहि छी ई हमहूँ खरिदिएके मने बेपारी खरिदै छिए तब हमहूँ बेचै छी दुइ रुपा लैके ई एगो बड़का मछली सब हइ ओहिमे काँटा ताँटा नहि हेतै एगदम खएबहो एगदम हरै करि देबहो एगदम मस्त अएतऽ ने तनि पार्टीमे अगर खएतऽ ने ओहो कहतऽ कि बहु कहाँ से लैलो हँ मछली बतैतो बतेबहो जगह तऽ हमरा लगमे पहुँचि जएतै एहन बढ़िआँ मछली देबऽ कि कहलहो हँ मछली हम बेचै छी खाए छिए कभी कभी अपनो मछली उपजाबै छिए खदहामे

जिन्दे मछली होइ छै बुझलहो वहाँसे आबै छै जिन्दे रहै छै मछलीके आबिके यहाँ मारै छिए मछली जिन्दे रहै छै बुझलहो एहिजाँ अएलाके बाद दम तोड़ै छै

हँ ठीक छै सोमके आबऽ बुझलहो ठीक ठीक ठीक ठीक छै ठीक छै रेट रेट कम हो जएतै